شادی پر لوگ دلہنوں کو کپڑے موبائل سینریز اسی طرح سے زیورات انگوٹھیاں ہار اور پیسے یہ ساری چیزیں گفٹ دیتے ہیں اور جو جہیز دیا جاتا ہے جہیز میں تقریباً گھر کے اندر استعمال کی جانے والی اکثر چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر بیڈ سنگاردان الماری سوٹ کیس اور بہت سارے قسم کے برتن اور اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جہیز کے طور اور گاڑی وغیرہ بائیک ہو یا کار وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی جہیز میں دی جاتی ہیں